आमच्या गांवांत एक सरकारी शाळा आशिल्ली आनी आमी सगलीं वाड्या वयलीं भुरगीं त्या सरकारी शाळेनूच शिकल्यां शाळेंतलो म्हजो आवडीचो विशय म्हणजे मराठी विशय त्या शाळेंत आमकां जी बाई आशिल्ली ती खरेंच सुंदर आशिल्ली ती मराठी विशय शिकयतना बरीच सामकी आवडीन शिकयताली भुरग्यांक भुरग्यांक कशें करून तें कळत हाची काळजी तीं घेताली कविता वेगवेगळ्यो चाली लावन शिकयताली धडे शिकयतना भरपूर गोश्टी सांगताली ती इतली काळजी घेताली की भुरग्यांक बेजार येवचो ना आपल्या वर्गांत बेजार येवचो ना भुरग्यांच्या लक्षान तें सगळें वतलें आपूण जें कितें शिकयता तें भुरग्यांक कळटलें हाची काळजी ती बरी घेताली आनी त्या खातीर केन्नाच्यान तो मराठी विशय आवडपाक लागलो हें आमकां कळ्ळेंच ना मराठी विशयाचें व्याकरण आसूं कविता निबंध कितेंय आसूं ती आमकां तें सोंपें करून शिकयताली पूण हाच्याच बरोबर दुसरोय विशय आशिल्लो जो आशिल्लो परिसर अभ्यास तो मात्र म्हाका अजिबात आवडनाशिल्लो अभ्यास आमी करताली बऱ्यापैकी गूण मेळटाले पूण ज्या पद्धतीन आमी मराठी शिकताली त्या पद्धतीन तो परिसर म्हज्या कडेन जायनाशिल्लो ते वेगवेगळे निसर्गाशी संबंदींत जें कितें आसतालें ती शिकयताली तो विशय शिकयतना सुद्दां बाई आमची बरी शिकयताली पूण कितें खबर ना पूण तें इतलें आवडनाशिल्लें म्हज्या म्हाका जेन्ना चवथेक आसतना पयलो क्रमांक मेळ्ळो आमचो निकाल व्हरपाचो जेन्ना दीस आसता तेन्ना म्हाका शाळेंत वतकच कळ्ळें म्हजो पयलो नंबर आयलो हें कळटकच म्हाका खूब आनंद जालो होच म्हजो सगल्यांत आवडीचो खोशयेचो खीण आशिल्लो